ہلو سر اولا کسٹمر کیئر سے بات کر رہے ہیں سر جی سر میرے کو ٹور پہ جانے کے لیے جو سو بک کرانے کا ہے کار سیون سیٹر جی ہاں پانچ دن کے لیے جو سو نکلنا ہے میرے کو میرے ساتھیاں وغیرہ کے ساتھ تو سیون سیٹر جو سو بک کرنا ہے میرے کو کار

اور پرومو کوڈ پہ کچھ ڈسکاؤنٹ ہوگا سر جی ہاں پرومو کوڈ آیا تھا میرے کو تو اس میں جو سو پندرہ سو روپیے کا کچھ ڈسکاؤنٹاں بتا رہا تھا تو ڈسکاؤنٹ مجھے ملے گا سر اوکے سر اب تو ہمارا یہ سفر ہے دیکھیے گوا کا ہے یہ سفر کے لیے نکل رہے ہیں ہم لوگ تو کتنا ہوگا سر اس کا خرچ سات ہزار روپیہ جی ہاں جانا ہے اور آنا ہے سات ہزار سے کچھ کم نہیں ہوگا سر اور پرومو کوڈ کے ڈسکاؤنٹ کو نکال دیں تو کتنے ہوتے ہیں سر پندرہ سو جو سو پرومو کوڈ کا ڈسکاؤنٹ ہے او اس کو نکال دیے تو کتنے ساڑھے پانچ ہزار ہاں وہ میں اپلائی کر دیا تو جو سو اس میں سے پندرہ سو کٹیں گے سبھی سات ہزار میں سے جی تو آپ اپنی طرف سے جو سو پانچ سو کم کر کے پانچ ہزار لے لیجیے واجبی ہے صاحب پانچ ہزار لیجیے پرومو کوڈ کے پندرہ سو مل رہے ہیں نا آپ کو ساڑھے چھ ہزار روپئے جو سو آپ کو مل رہے ہیں سمجھیے کرایہ ایک پانچ سو کم کریے صرف ہاں میں پرومو کوڈ اپلائی کر دے رہا ہوں اس میں سے پندرہ سو آپ کو آ جائیں گے اپنی طرف سے میں جو ہے سو کرایے کے کیش جو ہے سو پانچ ہزار دوں گا نو سر نو سر نو سر پانچ ہزار برابر

جی پانچ تاریخ کو صبح نکلنا ہے اور نو تاریخ کو آ جانا ہے سمجھیے شام تک جی ہاں جی ہاں پانچ تاریخ کو بعد فجر کے نکلیں گے اور نو تاریخ کو جو سو فجر کے قریب قریب بھی آ گئے تو ٹھیک ہے اسی حساب سے جو سو ٹائم جو سو ایڈجسٹ کر لیجئے آپ کر کے بولیے کتنے کلو میٹر ہوتا کیا ہے کیا نہیں صاف کر لیجیے آپ واجبی زو ہے تاریخ کے پانچ ہزار روپے دے دیتا میں پرومو کوڈ کے پندرہ سو جو سو ڈسکاؤنٹ کر دیجئے ٹھیک ہے جی اچھی بات ٹھیک ہے جی ہاں جی ہاں ہاں پاں اگر میں نے کی آج دو تاریخ ہے ایک دو روز کے بعد لگیج میں رہیں گا دیکھئے کھانے پینے کی چیزیں رہیں گی اور جو سو تھوڑے جو سو کپڑے وغیرہ رہیں گے ایک مِنیمم جو سو ایک ٹوینٹی ٹو ٹوینٹی فائیو کے جی جی سات جی ہاں جی ہاں جی جی جی اچھی بات ہے ٹھیک ہے او پانچ تاریخ کے دن آ جائیے آپ کو جو ہے سو میں ایڈریس سینڈ کر دیتا ہوں اس ایڈریس پہ آ جائیے ہم لوگ ریڈی رہتے ہیں جی اچھی بات ہے ٹھیک ہے شکریہ